नमस्ते एह् अस लोह्ड़ी दा ध्यार मनाने आं ते बब्बरू बनाने कन्नै आलूं बनाने कन्नै गोभी बनाने कन्नै दम आलू बी बनाई लैने मन करै ते फिर अस मिट्ठा मद्दरा बनाने

ते लो फ्ही ऐ ओह्दे बाद च होली होली च बी अस बनाई लैने कोई मिठाइयां शठाइयां मंगोआई लैंदे जेल्लै बच्चे रंग सुट्टदे ते इक दूऐ ई मठाई मूंह् च पांदे इ'यो कुछ करदे रौह्ने बच्चे खेल्लदे होली उसदे बाद बसाखी बसाखी गी बी बनाने अस कड़ाह् बनाना सबैह्रे पूड़ी आलू बनाई लैने लोबिया बनाई लैने कदें चांडमां पूड़ी बनाई लैने कदें भठूरा बनाई लैने जि'यां बच्चे आखन अच्छा होर ओह्दे बाद च आई जंदी अकत्रितिया ओह्दे च असें सत्तू मगोआने सत्तू खन्ने पानी च घोलियै पीने भगवान गी बी उ'ऐ परशाद लोआने ओह्दे बाद च धमदेह् आई जंदी धमदेह् च बी अस ओह् ते जादा अस कुड़ियें ई ध्यार श्यार बगैरा भेजने फ्ही निर्जला कास्ती आंदी ओह्दे च अस मिट्ठा पानी रूह अफ्ज़ा बनाने रूह अफ्ज़ा बनाइयै ओह् सारें ई पलाने नींबू पानी नवेद बी उ'ऐ लगदा भोग बी उ'ऐ लगदा एह् ध्यार अस मनाने नराते होइये नरातें च बी अस कुदै लंगर लोआई ओड़ने आलू दा कड़ाह् पूड़ी चीची माता साढे़ कोल उ'त्थें बी लंगर लग्गे दा रौह्ंदा जन्माष्टमी जन्माष्टमी हर मंदर च भंडारे होंदे सत्संग होंदा उ'त्थें बी स्यूल बनी दी होंदी बजरभंग आलू पकौड़े केइयें बाह्र कुछ स्टॉल लाए दे होंदे अदूं बी अस शैल चीजां बनाने घर बी बनाने घर बी हर चीज उस दिन अस कचालूं बनाने खट्टे आलू बनाने फ्रूट चाट किंब किंब ते इ'यां बनांदे रौह्ने अस सर्दियें च पर ओल्लै अस जन्माष्टमी ई फ्रूट चाट बनाई ओड़ी कुदै बनांऽ उस दिन सारा दिन खाने दा गै ओह् ध्यार होंदा ऐ एह् बच्चे कुदै ओह् मरूद बना दे खट्टे कुछ कुछ चीजां बनांदे रौह्ंदे कोई कोई डिश बना दा कोई किश बना दा कद्दू बनाने खट्टा मिट्ठा बरत आह्ले दिन टि'क्कियां कोई चि'ल्ला खंदा ओह् बनाई दि'न्ने जे कोई आखै खीर खानी ते खीर बनाई औने एह् चले दा रौह्ंदा ओह्दे बाद च साढे़ राह्ड़े आई जंदे न अगस्त म्हीने सौन म्हीना आंदा कुड़ियां सकोलड़ें दा ध्यार आंदा कुड़ियां सारियां कट्ठियां होइये राह्ड़े लांदियां आं राह्ड़े पांऽ लांदियां फिर सारे रोज ऐत ऐतबारें राह्ड़े असें सारे चित्तरने फ्ही उ'त्थें बेहियै रुट्टी खानी फिर जेल्लै बड्डी सगरांद आंदी ऐ ते फ्ही अस राह्ड़े ओह् करन जाना सकोलड़े सकोलड़े पाने सकोलड़े पाइयै जेह्ड़ियां न'म्मियां कुड़ियां ब्याह् दी आई दियां होंदियां ओह् ध्यार लेइयै आंदियां अपनियां स्हेलियें बगैरा आस्तै चूड़ियां अम्ब बड़ा कुछ बनांदे माल पूड़े बनांदे फ्ही असें सारे कट्ठे उद्धर जाना पानिया कोल जाना उद्धर फ्ही उ'त्थें असें गीत गाने नच्चना कन्नै ते कन्नै बेहि्यै खाने एह् ध्यार साढ़ा डोगरें च मनाए दा अस बी अज्ज तग्गर मनाने ऐं फिर होर एह् चली जंदा सौन म्हीना फ्ही अक्टूबर च दोबारा नराते आई जंदे नवम्बर च गुरू पु'न्नेआं एह् अगस्त च बी गुरू पु'न्नेआं आई जंदी ऐ ते ओह् अस मनाने आं उस दिन बी अस शैल घर पैह्लें परशाद लोआने फिर मंदरें च बी भंडारे होआ दे होंदे हर चीज बनाने ओह्दे बाद च अस चली जन्ने उ'त्थें नवम्बर च बी गुरू पु'न्नेआ इक होर पुर्णिमा होंदी ऐ ओह् बी मनाने शैल करियै अं फिर करवाचौथ आई जंदी ऐ करवाचौथ बी जनानियें दा ध्यार होंदा भठोरू बनाने करवाचौथी कड़म बनाने पत्तें आह्ला कि उस दिन सारा दिन फाका होंदा लग्गे दा ते रातीं कड़म पत्तें आह्ला बनाने नरम नरम चीज ओह् बनाया ते फ्ही ओह् फ्ही ओह्दे बाद करवाचौथ दा होइया फिर बस इ'यां कोई एनिवर्सरी आई जंदी ओह् मनाई ओड़ने ओह्दे च बनाई होने खाने आह्ला समान जो मन करै बस इ'यां गै ध्यार एह् साढ़े चलदे गै आए इ'यै ध्यार किश ना किश चलै दा गै रौहंदा ध्यारें बिच बसंत पंचमी होई गेई सारे ध्यार अस पूरे मनाने डोगरे जि'न्ने बी ध्यार ऐ ना अस कोई छड्डदे निं ऐ सारे गै मनाई ओड़ने ते सारें ई शैल शैल चीजां बनाने